आमच्या क्षेत्रांतलो फामाद सिनेमा थिएटर म्हणल्यार नायगरा थिएटर नायगरा थिएटर हो कुडचड्या फक्त एकूच आसा सद्या आनी आनी थिएटर जावपाचे आसा आमचे हांगा आयनोक्स बीन येवपाचे आसा अशें आमकां कळयलां पण सद्या तर नायगरा एकूच आसा हो नायगरा थिएटर बस स्टेंडा कडल्यान एक दोनशी ते तिनशी मिटराचेर आसा तो स्ट्रेट बाजारांत वचून बाजारांतल्यान धाव्या सायडान टर्न घेवपाचें मागीर थंय थंय आसा एक थिएटर तो पयलीं थिएटर हें आशिल्लो हॉल आशिल्लो सिनेमा हॉल सोरी बड्डे बीन करपाचो हॉल आशिल्लो सो तेका हॉल परवडना जालें आनी मागीर तेणें तो थिएटर केलो परत आशिल्लो तसो पयलीं थिएटरूच आशिल्लो तो पोर्च्युगीस काळाक आनी ताचे मागीर मागीर तो गिरायक जायना म्हणून तेणीं हें केल्लो कितें हॉल केल्लो आनी हॉल आतां सोंपोवन तेणीं परत थिएटर केला सो हो आशिल्लो आमगेलो नायगरा थिएटर सांवड्डेचो एकच थिएटर आसा खूब बरीं बरीं पिक्चरां येता तशीं म्हणल्यार जीं आसात नेशनल आनी हें तीं जें रिलीज जातात तीं सगळीं थंय पिक्चरां येतात जीं इंग्लीश बीन आसा तीं म्हणल्यार इंटरनेशनल आसा तीं चड येनात तीं पोवपाक आमकां मडगांव आयनोक्सांत वच्चें पडटा अशें आसा सिच्युएशन तर तर आमकां सिनेमा कितले फावट पळोवपाक आवडटा म्हणल्यार हो आमकां खूब आवडटा तें सिनेमाचेर डिपेंड आसता म्हणल्यार सिनेमा कशी आसा आतां एक पिक्चर बरें आयलें तें बरें आयल जाल्यार हांव दोन फावटी पसून पोवपाक तयार आसा तशें कितें हें ना आनी जें पिक्चर बरेंच ना जेचे रिव्यूज ना कांय ना कीत ना तें हांव पिक्चर पळोवपाकूच ना तें म्हाजे मुडाचेर डिपेंड आसता सो इट्स लायक डेट आनी सिनेमा कोणा वांगडा पोवपाक आवडटा म्हणल्यार आतां म्हाका सिनेमा फ्रेंड्सां वांगडा पळोवपाक आवडटा चड म्हणजे आतां आमगे फ्रेंड्स जीं प्लॅन करतात तीं चडांत चड सिनेमा पोवपाक प्लॅन करतात आतां आमी सिनेमा पोवपाक गेलीं जाल्यार एक चार पांच फ्रेंड्स मेळटात आनी वयतात इफ तर पिक्चर खुबूच बरें आसा आनी कोणूच ना म्हाजे बरोबर आं आनी म्हाक पळोवनशें जाता जाल्यार हांव एकलो पसून वयता तशें म्हाका हें ना एकलो पसून वचून हांव सिनेमा पळोवंक शकतां आनी हा आनी पिक्चर बरें सिनेमॅटीक आसा म्हणल्यार अशें फेमिली टायप पिक्चर आसा जाल्यार हांव फेमिली पेरंट्सां वांगडा पासून वयतां लास्ट पिक्चर हांव एक बरें आशिल्लें आर्टिकल थ्री सेव्हन्टी तें पिक्चर फेमिली वांगडा वचून पयलें कित्याक तें फेमिली टायप आशिल्लें पॅट्रियोटीक टायप आशिल्लें आनी तें देशा बद्दल आशिल्लें तसलें पिक्चर बीन येल जाल्यार हांव फेमिली वांगडा वचून पयतां ना जाल्यार थोडीं पिक्चरां आसात जीं फेमिली वांगडा पळोवनशें दिसना तीं फ्रेंड्सां वांगडा वचपाक जाता कित्याक तीं फ्रेंड्स टायप आसतात थोडीं फ्रेंड्स फ्रेंड्शीपा बद्दल आसतात आनी आनी म्हणजे हय आनी इफ